بھارت میں سب سے پسندیدہ جگہ کشمیر ہے جہاں بہت ٹھنڈ پڑتی ہے کشمیر بہت اچھی جگہ ہے جب کبھی بھی مجھے موقع ملا تو میں وہاں جانا چاہوں گی کشمیر کی آب و ہوا بہت اچھی ہے کشمیر کی جگہ لوگ کو بہت پسند آتی ہے بہت سارے لوگ گھومنے کے لیے کشمیر جاتے ہیں کشمیر میں بہت ساری گھومنے کی جگہ ہے نئی نئی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کشمیر میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں وہاں گھومتے پھرتے ہیں مستی کرتے ہیں لوگ کشمیر جانا بہت پسند کرتے ہیں کشمیر بہت اچھی جگہ ہے اور ہم لوگوں کی پسندیدہ جگہ کشمیر ہے وہاں جا کے بہت اچھا لگتا ہے کشمیر میں بہت مزہ آتا ہے لوگ دوستوں کے ساتھ مستی پارٹی وغیرہ کرتے ہیں